ज़िंदगीअ में वॾे में वॾो सबकु मूंखे कोविड बीमारी सेखारे वई बीमारी जे टाइम ते इएं पियो लॻे की हथ में पैसा हुजणु जाम ज़रूरी आहिनि पैसो इन्सानु लाइ सभु कुझु आहे हुन टाइम ते सभु कुझु बंदि थी चुको हो मर्द घरु मां ॿाहिरि न पिया निकिरी सघनि कुझु वठणु जी सहुलियतु न हुई सभु कुझु हो रद्द थी चुको हुयो लॻे पियो की सभु कुझु खतमु थियणो वारो आहे बीमारी सभु कुझु तहस नहस करे छ्ॾयो हो पर हीअं लॻंदो आहे की पैसा ई जाम सभु कुझु आहिनि हाणें मां हीअं सिखियो आहे की हिन टाइम ते मूंखे पैसो जमा करणु खपे ऐं मां पकी पुखताई सां पैसो जमा कंदी आहियां जीअं उहो मुंहिंजो पैसो मूंखे अॻियां हली करे कमु अची सघे